सिंधी मिठायूं हूंदी आहिनि खाज़नि जी मिठाई सिंङरनि जी मिठाई गीहर लोलो रसगोलो माजून माएं जी मिठाई नारेल जी मिठाई गजरुनि जो सीरो पटाटनि जो सीरो जलेबी मिठो लोलो कराची हलिवो